नेगिटीव रिव्यू सॅमसंग जेड फिल्प फोराचो म्हणल्यार हांवें ये फोन घेवच्या पयली बी लोकांच्या रिव्यूजानी पयले की हो जो फोन आसा तो ते दोन फोन दोन पार्ट जॉयंट करून हो फोन ताणी केलां आनी म्हणून म्हणून तो आमकां असो फ्लिप किंवा फोल्ड करपाक मेळटां आनी फाटल्यान ताका एक हिंज म्हणून आसा जे बेजिकली दोनी पार्टांक जॉयंट करता सो ताजेर जर फोन पडलो पडटना जाल्यार फोन सामको वता कित्याक उडल्यांतल्यान स्क्रिन सामकी वाट लागता बिकोज इट इज नॉट शेकफुल स्क्रिन न्ही बट दोन स्क्रिनींग जॉयट करून तो केला सो ते प्रोटेक्ट करप सामके इंपोरटंट हे हांवें पळयल्लें म्हणून हांवें फोन घेतकच तें रोकडें हांवें त्या हिंजाकूय प्रोटेक्शन घेतिल्लें ओवरॉल फोनाक धरूनय बी आनी एक दोनदां म्हजे फोन अजून पर्यंत पडलां बट थॅकफुली त्या प्रोटेक्शना खातीर कांय जावना फोनाक आनी बट देट इज वन नेगेटीव फिडबेक बिकोज युजअली बाकिचे फोन्स सुद्दां जेन्ना पडटात तेन्ना ते पडल्यार तशे इजीली एक दोनदां तशें काय जायना बट हो तुजो फस्ट टायम सुद्दां जर त्या पाटार पडलो आनी तो प्रोटेक्टेट ना जाल्यार फोन वाट लागता आनी आनी एक ताजो नेगेटीव फिडबेक म्हणल्यार कॅमेरा ताजे जे आसात ते ताका बाकींच्या ताच्या सॅमसंग फोनांत ते तीन लेन्सीस दितात जाका लागून नॉर्मल फोटोजूय प्लस तांचे झूम इन झूम आवट फोटोज सुदा खूब बरे येता म्हणजे तूं कितलेंय झूम इन कर सुद्धा फोटोज सामके क्लियर्स येतात पूण ह्या फोनांक ताणी ते तो फिचर दिवना आतां ताकां ते तांकां दिवपाक मेळूना कित्याक तो फुडल्ल्यांतल्यान ताणी ल्हान स्क्रिनूय जाल्या म्हणून जाल्यार हांव नकळो पूण ते एक नाशिल्ल्या कारणान जाका फोटो बिटो काडपाचे खूब आवड आसा ताका तो मनीस युजअली हो फोन घेवपाक वच्चोना कित्याक ताका जूम इन बी करपाक करून तितले बरें फोटोज येवचें नात सो अशें दोन नेगेटिव एक्सपिर्यन्स अजून पर्यंत म्हाका आयल्यात आनी अजून पर्यंत तरी व्हडलें कांय येवनात कित्याक अजून तेंप जावना म्हजो फोन वापरून पूण अजून हे दोनूच आयल्यात म्हाका